आंनि फार्स प्रडाक्ट माबायानो जाहैबाय दाबा बायनानैहाय आं लांदोंमोन आरो दाख्लैहाय ओमफाय बेजोंनो आङो न'आवहाय बे दाबाखौ आं बाहायहैदों आलु हादों सामब्राम हादों ओमफ्राय बानलु हादों दाबाया बिराद मोजां बाहायहैजादों आंनि थाखायहाय खिन्थु लांनानै आङो मास मोनसे बायदियानो जाहैबाय दासिमावबो बुथुवा जायाखै आङो मोजाङानो बाहायनो मोनगासिनो दङ आरो दासिमावहायबो